जी हाँ मैंने पहले कई प्रकार के टिकट और सिक्के इकट्ठे किए थे आज उनके उनके हमारे लिए बहुत ही मूल्य हैं मैं उनको आज बहुमूल्य मानता हूँ कि प्राचीन सिक्के हैं जिन पर पहले किस तरीके की प्रिंट थी वह और वर्तमान में जो सिक्के हैं उन पर किस प्रकार के प्रिंट है यह मेरे द्वारा एकत्र किए गए पहले के टिकट भी थे जिन पर बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी थी पहले के सिक्के और आज के सिक्कों मे बहुत ज़्यादा अंतर है